इसकुलके बाद साँझमे हमसब जाइ छियै ट्यूशन ट्यूशनपर जेना पहिले गेलहुँ फेर किछु दिन किछु देर बैसै पड़ै छै ओकर बाद फेर हमरा सबके मास्टर साहब अबै छथिन ओइके बाद फेर पढ़ाइ स्टार्ट होइ छै फेर ओ जते क्वेस्चन बतेलखिन ओ समझऽ पड़ै छै फेर ओइ क्वेस्चन बहुत अथी उतारहो लेल दै छथिन बहुत बनाबऽके लेल दै छथिन लेकिन बनाबऽके लेल अधिक दै छथिन तऽ फेर हमरा सबके बनाबऽ हो पड़ै छै ओइमे काफी टाइम लागि जाइ छै जेनाकि डेढ़ दू घण्टा लागि जाइ छै अइके बाद फेर हमरा सबके जे कॉलेजमे मिलल रहै छै क्वेस्चन ओ अगर जे समझ नहि आयल तऽ फेर सरसँ पूछलहुँ सर बतेलखिन आओर ओही सर बता देलखिन ओइके बाद फेर हमसब ओइके समझबै पहिले ओइके बाद फेर खुद बनाबेके प्रयास केलहुँ क्वेस्चनके फेर ओतऽ बनेलहुँ फेर सर जी आओर आगाँ दै छथिन की हँ घरसँ बनाके लाना तुम लोग तऽ ओ क्वेस्चन सब लिखेलखिन एक बार फेर आधा घण्टा पढ़बै छथिन की हँ एना एना ई क्वेस्चन बनाबैके छै अइके बाद जेनाकि कॉलेजमे आबि गेलहुँ फेर आओर जे कोचिंगके क्वेस्चन रहल अगर नहि भऽ पाइल तऽ फेर सर जी बतबै छथिन तहन हमसब कॉलेजमे पूछि लेलहुँ एनाहिते हमर सबके चलि रहल छै फेर कोचिंगके हमर सबके एक हजार फीस अभी लगैये तऽ सब बी कम पार्ट टू मे छी आओर दू एक हजारके महीना लगै छै लेकिन एनाहिते हमरा सबके जे सुबहमे रूटीन अइ सुबहमे उठलहुँ फेर नहेलहुँ फेर किछु खाना उना खाके फेर कॉलेज गेलहुँ फेर कॉलेजमे पढ़लहुँ फेर चारि चारि गो अभी क्लास होइ छै तऽ चारू क्लास केलहुँ अइके बाद जे क्वेस्चन सब नहि अबै छै से बनेलहुँ आओर जते क्वेस्चन कॉलेजमे मिलल जाइ छै से सब बनाके फेर आबैके पड़ै छै घर घरपर आबिके फ्रेश भऽ कऽ फेर जायब कोचिंग कोचिंगपर जाउ ओइके ओहे क्वेस्चन सब कनिक देर जे होइ छै कनिक टाइम रहै छै तऽ बना लेलहुँ पहिले पहुँच जाइ छी हमसब आओर बनाके फेर बैसलहुँ फेर सर जी अबै छथिन सर जी बतेलखिन हँ हँ ये बनाओ वो बनाओ इहे सब बस एतबेके रूटीन छै